हाँ जी कौन जी हाँ बताएँ जी बताएँ बताएँ आप म्यूजीश आप म्यूजीशियन हैं अच्छा तो आप संगीत अच्छे से जानती हैं हाँ बताएँ बताएँ बताएँ बनाना है ठीक है आपको उसका थोड़े से बोल या आपको कुछ थोड़ा याद है आप अच्छा लिखके रखा है बैरी गुड बैरी गुड तो आप न ये इससे पहले संगीत कहीं सीखा है आता है मतलब आपने इससे पहले कहीं परफ़ॉरमंस दिया है किसी संगीत का कोलेज में दिया था भेरी गुड भेरी गुड तो उसमें आपने साँग हिंदी मतलब किसी कोपिराइट किया था या आपके खुद की थे अच्छा गाना लिया था कॉपीराइट किया था मतलब ठीक है ठीक है तो आप किसके साथ गाना गाना चाहेंगी अच्छा अरिजीत सिंह सर के साथ जी ठीक है तो आपको अरिजीत सिंह सर के साथ मिल जाएगा तो आपको यहाँ मेरे आपको यहाँ मेरे प्रोडूसर सेंटर आना पड़ेगा या आपको ना आना परेगा इंदौर में प्रोडूसर सेंटर में ठीक है मैम तो आप नैक्स्ट वीक सर हैं नहीं हैं उनका मेरेको उनका नंबर से मैंने उनसे पूछा है उनके पी ए से आपका उनका मीटिंग मैं फ़िक्स करा देता हूँ ठीक है तो वो जैसे ही मेरे पास मेरे पास सेंटर में आते हैं समथिंग ये मानके चलो आप नैक्स्ट वीक ठीक है मैम और आप नैक्स्ट वीक में आके आप आराम से सर से मिल सकते हैं है न तो आपको जो भी प्रॉब्लम है जो भी वो है आप उनसे कर सकते हैं ठीक है मैम